वक़्त जे अनुसार असांखे पंहिंजे घर में गैस सिलेंडर जो उपयोगु करिणो पवंदो आहे पर उन लाइ असांखे पंहिंजी सुरक्षा पंहिंजी केतिरियूं ई सावधानियूं बर्तन ॾाढी ज़रूरी आहिनि छाकाणि त सै अगरि सिलेंडर जी पाइप नलकी जेका आहे उहा ख़राब हूंदी त उहो खाधो पचाइण महिल बाहि जो बाहि कढी सघंदी आहे इन करे वक़्त बि वक़्त उन सिलेंडर जी नलकीअ जो ध्यानु रखिजे राति जो सुम्हण वक़्तु उन जो जेको बटण आहे हेठां बंदि करे छॾिजे अगरि असांखे बांस अचे त वरी जल्दी ई उन जो उपयोगु कदार कजे ऐं सिले एजंसीअ वारे खे घुराए करे ऐं पोइ हुन एजंसीअ वारे खे चई करे ऐं इन गैस सिलेंडर जो नॉब जो ऐं जे सिलेंडर जी जांच अवश्य कराइणी घुरिजे इन खां सवाइ तमामु ज़रूरी इहो आहे त असांजो मोबाइल असांजे सिलें खाधे वक़्तु ठाहिण वक़्तु असांजे सिलेंडर खां परे रखिजे या रंधिणे में खणी न अचणु खपे अगरि रंधिणे में असां सि मोबाइल खणी ईंदासीं त मोबाइल खे बाहि लॻण जी पूरी पूरी पूरी पूरी आशंका रहंदी आहे इन करे असांखे मोबाइल जो उपयोग बि गैस सिलेंडर ॿारण वक़्तु न करणु खपे छाकाणि त सिलेंडर सां ई असां पंहिंजे जीवन जो पंहिंजो पूरो गाॾो या रोटी ठाहिण जे लाइ पूरो गाॾो हलाए सघंदा आहियूं त अगरि असांजो सिलेंडर फाटंदो त सॼो सॼे घर खे ई बाहि लॻी सघे थी इन क इन वक़्तु असांखे सभिनी इन्हनि ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखणु खपे ऐं अगरि बाय चांस अगरि बाहि लॻी वञे त हिकदमि पाणी पाणीअ में सिलेंडर फिटी कजे या उन जो हेठियो बटण बंदि करे छॾण खपे